मैं मार्केट गई थी वहाँ साड़ी लेने के लिए साड़ी मैं बहुत खरीदी मैं बहू को बेटी को और बहन बेटियों के लिए खरीदी थी और घर में शादी फ पड़ी थी मैं बाजार गई साड़ी खरीदने के लिए उनकी दुकान पर अच्छा अच्छा साड़ी मिला और खूब बढ़िया बढ़िया साड़ी खरीदे थे हम लोग और बारह साड़ी खरीदी कोई दो हजार का था कोई एक हजार का था कोई और पाँच सौ का था और खूब अच्छी अच्छी साड़ी खूब मिलती थी खूब अच्छी अच्छी साड़ी और मैं अभी दस बीस दिन हो गया सादी पड़ा है बीस दिन हो गया और वहाँ पर फिर से गई मैं साड़ी खरीदने के लिए खूब अच्छी अच्छी साड़ी निकाले मैं देखने में खूब अच्छा लगा और शादी ब्याह पड़ी थी मैं उनको बहन बेटियों को देने के लिए अच्छी अच्छी साड़ी खरीदी मैं मार्किट गई वहाँ पर भी साड़ी अच्छा अच्छा मिलता था और खूब अपनी बेटियों के लिए लाई थी वो भी कहने लगीं की अच्छी अच्छी साड़ी हैं

मेरे बाजार में मेरे मार्किट में खूब बढ़िया बढ़िया साड़ी